मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में प्रमुख चत चुनौतीयाँ तो यह है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन बहुत कम है जैसे आपको है न जो भी पढ़ाया जा रहा है वह सिर्फ़ उस एक रटन विद्या टाइप की पढ़ाई जारी है बच्चों को समझाया नहीं जा रहा है कि आज अगर कोई इंसान चाँद पर गया तो वह कैसे गया बस उनको यह बता दिया गया ये ये लोग चाँद पे गए थे और ये ऐसे इस उधर पहुँचे थे लेकिन उनको यह नहीं बताया जा रहा है उस चाँद पर भी जाने के लिए भी उनने कितनी मेहनत की थी पहले हर चीज़ को बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाए तो वह इस्कूलो में अभी थोड़ा कम है लेकिन वह स्कूलो में बहुत कम है जिस वजह से है न उनको वह समझ में नहीं आ रहा और पहली चीज़ यह है कि उनको पहले से कोई स्किल बेस लर्निंग नहीं है उनके दिमाग में पहले से कुछ उनका बेस नहीं बन रहा है शुरुआत से जो पहली कक्षा से बच्चों को पढ़ाया जाता है वही कक्षा बारहवीं तक आता है लेकिन शुरू की कक्षाओ में ही इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि आगे की कक्षाओं में बच्चें को उस चीज़ के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है